हमरा सभके पहिले पेपर आयल सुबहमे तब पेपर पढ़लहुॅं पेपरमे खबर रहल कि फल्लाँ जगह ई ई छै ई घटना छै फल्लाँ जगह ई खेल होलै ओहिके बाद ओहिके बाद ओ पेपर देखलाके बाद देखलहुॅं कि से घरमे तऽ टी वी भी लगल छै टी वी लागल छै तऽ ओहिमे देखलहुॅं कि कोन खिलाड़ी आइ कते रन मारलक कते कि हेलै कतऽ कतऽ एक्सीडेन्ट भेलै कतऽ बैंक लुटेलै ई सभके बात ई सभ हमसभ पहिले देखलहुॅं कि कहाँ कि होलै ओहिके बाद ओहिके बाद किछु ए दुकान भी छै अपना पास तऽ ओ ओहिमे गेलहुॅं तऽ किछु बेचहुॅं ब बेचलहुॅं बेच बेचलाके बाद किछु बेचलाके बाद उहाँ से अयलहुॅं तऽ किछु देर खेललहुॅं किछु देर खेललाके बाद खेललाके बाद बैट बौल गेलहुॅं खेलै लए बैट बाँल खेलके अयलहुॅं तऽ किछु देर अपना भी काज छै घर पर ओ काज कयलहुॅं काज कयलाके बाद काज कयलाक बाद हइ कि छै कि ट्यूशन छै ट्यूशन ट्यूशन कयलाके ट्यूशन से अयलहुॅं तऽ किछु देर अपना घर पर पढ़लहुॅं पढ़लाके बाद से छै कि से कुछ देर बच्चोके पढ़बै के छै तऽ ओते देर एक डेढ़ घण्टा बच्चोके पढ़ेलहुॅं पढ़ेलाके बाद से छै कि कुछ देर फिर फिर ओहिके बाद अपना किछु काज छै काज कयलाके बाद छै कि से फिर तनि न्यूज देखलहुॅं न्यूज देखलाके बाद न्यूज देखलाके बाद किछु काज छै काज कयलाक बाद छै कि से अपना आ फिर थोड़े देर से अपना पढ़ाइ कयलहुॅं पढ़ाइ कयलाकऽ बाद किछु रिलैक्स मोनमे अयलौ अयलाके बाद अपना से छै काज कयलाक बाद सभचीज कयलहुॅं उहाँ से पढ़िके पढ़ि शके अयलाके बाद अपना पढ़ैलए जाइ छै आ पढ़ेलाके बाद सभचीज अहाँ पर बात समाप्त कयल जाइ छै